ہاں اسلام علیکم ورحمتہ اللہ خیریت سے ہیں حضرت کیا میری بات سعید الرحمان صاحب سے ہو رہی ہے ہاں جی حضرت میں سرفراز بول رہا ہوں پٹنہ سے اور ہماری اسکول میں چھٹی ہوئی ہے چار پانچ دن کی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پورنیہ سیمانچل کا جو علاقہ ہے وہاں ٹور پہ جانا چاہتا ہوں سیر و تفریح کے لیے اوربہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ان لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے وہ بہت سارے لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں اور گاڑی بھی کرا کر کے دیتے ہیں سفر کے لیے گھومنے کے لیے کیا کوئی اچھی گاڑی مل سکتی ہے سفر کے لیے اور اور پھر ساری انتظامات بھی آپ ہی کے ذمہ ہوں گے کرنے کرانے کے کھانے پینے کے جو انتظامات ہے اور رہنے سہنے کے لیے ہوٹل وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی آپ سے دیکھیے بھائی ہم پانچ لوگ ہیں گاڑی تو بالکل اچھی چاہیے پتا ہے سیلابی علاقہ ہے راستہ بھی بہت خراب راستہ بھی خراب ہوگا جیسے پتا چلتا ہے سیلاب آنے کی وجہ سے اس لیے گاڑی ایسی ہو کہ بیٹھنے کے بعد پتا نہ چلے اور دوسری بات یہ کہ ہم پانچ لوگ ہیں اور اور پھر کیا کہتے ہیں کھانے پینے کا بھائی انتظام بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور پورنیہ جو ہے وہاں جلال گڑھ ایک جگہ ہے شاید وہاں پہ ایک قلعہ ہے وہ مشہور قلعہ ہے سنیں ہیں ادھر سیمانچل کے علاقے میں وہ بھی گھومنا چاہتے

جی جی پانچ دن کے لیے تو اس کے بارے میں بتا دیجیے جی ہوٹل بھی چاہیے یہ سب ایک منٹ سن لیجیے ہوٹل ارے بھائی تیسرا فلور نہیں نیچے آئیے اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے نیچے آئیے پہلے یا دوسرے اچھا چلیے تب تو ٹھیک ہے اچھا چلیے اس کے کیا پرائس قیمت ادا کرنی پڑے گی تین دن کے لیے سر سر سر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ زیادہ ہو رہا ہے کچھ کچھ کم چلیے ٹھیک ٹھیک ہے سر سر ٹھیک ہے جب بات ہوگی نا سامنے میں تو پھر ٹھیک سے بات کریں گے ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک پھر رکھتے ہیں خدا حافظ